جی میرے کو بائک چلانا بچپن سے ہی بہت پسند ہے جی ہاں میں جب چھوٹا تھا اٹھارہ سال کا بھی تھا میں جب ہی سے بائک چلانا سیکھ چکا تھا میرے والد صاحب کہتے تھے تھوڑا بڑا ہو جا بیس اکیس سال کے بعد بائک چلانا مگر پھر بھی میں چلاتا تھا لیکن مجھے بائک چلانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی مجھے بائک چلانے سے توانائی اور رفتار خوشی محسوس ہوتی ہے اور اس سے بہت ہی جنون محسوس ہوتا ہے جب میں بہت ہی تیز بائک چلاتا ہوں تو مجھے بہت ہی خوشی محسوس ہوتی ہے ہاں مجھے بائک چلانے سے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور میں بہت دور دور تک بائک چلاتا ہوں لانگ ڈرائیو بھی کر لیتا ہوں بائک پہ میں نے لائسنس بھی بنا لیا ہے بائک کا اب بہت دور دور تک بھی جاتا ہوں میں بائک پر ہی سفر کرتا ہوں اپنے زندگی کا جی